हाँ क्या सर मेरी बात सुपर मार्केट में हो रही है तो जी सर मुझे कुछ चाहिए था उसमें से पनीर पनीर का क्या रेट है किस तरह वह पनीर मिल जाएगा मिल सकता है मुझे वहाँ पर

जी सर मुझे वन के जी अंगूर चाहिए सर अंगूर चाहिए था

सर अंगूर का क्या रेट है किस प्रकार का है मिल सकता है मुझे

सर आपके यहाँ क्या क्या डिलीवरी हो सकता है या फिर ओलर डिमांड होता आपके पास क्या क्या सुविधा है ज़रा यह मुझे बताइए ना

जी सर जी जी तो सर मुझे और ची एक चीज़ चाहिए था वन के जी सर किलोग्राम जाम चाहिए था जाम क्या आपके यहाँ उपलब्ध है मिल सकता है मुझे आपके आपके यहाँ से प्राप्त हो सकता है क्या सर जाम भी सर यह अंगूर की तरह ऑननाइन ऑनलाइन जाम क्या जो पेमेंट है ऑनलाइन हो सकता है या फिर कॅश ऑन डिलीवरी हो सकता है हाँ जी सर बिलकुल कर सकते हैं सर मुझे आपसे एक क्वोश्चन और करना था सर आपके पास क्या चीकू उपलब्ध है

तो सर मुझे एक चीकू का मुझे बताइए रेट क्या है जी जी हो सर अंगूर का जी सर थैंक यू सर तो सर मुझे पनीर वन के जी पनीर वन के जी अंगूर और वन के जी जाम और वन के जी चीकू चाहिए था तो सर मुझे आप घर लाकर दे सकते हैं या फिर के वहाँ खुद आना पड़े कितने देवे या फिर ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा आप मुझे मेरे घर पर डिलीवरी कर सकते हैं ओके सर ओके सर थैंक यू सर थैंक यू